जेह्ड़ा मेरा प्रोडक्ट ऐ ओवन ऐ ओह्दे बारै में इक्कै चीज नैगटिव आखना चाह्न्नां ओह् नैगिटव एह् ऐ पैह्ले नंबर ऐ जेह्ड़ा लाइट लाइट साढ़ा यूज़ होंदी ओह्दी वजह् कन्नै असेंगी लास एह् होंदा कि असें लाइट दा बिल ज्यादा आंदा अच्छा दूआ नैगिटव एह् ऐ कि अगर ओह् होई जा शाट

अच्छी खासी क्रैंट मारदा ओह् अच्छा दूआ नंबर ऐसा ऐ कि ओह् मतलब इक जियां अगर ज्यादा गर्म होई गेदा होग ते असेंगी सेक बी लोआंदा ओह् ते चीज अगर ज्यादा चिर रेही जाह्ग पता नेईं लग्गग अगर टाइमर ज्यादा लाए दा होग ते ओह् बी दिक्खेआ जा ते उत्थें बी असेंगी नुकसान होंदा ओह् ते होंदा एह् ऐ कि अगर खराब होई जाह्ग ते उसी इन्ना ज्यादा लोक ठीक नेईं गै करांदे नी बिच्चो बिच्च ओह् बी जेह्ड़ा कोई इक अद्धा कोई ठीक कराह्ग फिलहाल मेरे नैगिटव ते ऐक्सपिरीस इ'यै आखदा कि थोह्ड़ा ढंगै कन्नै यूज करगे ते रौंह्दा ओह् नेईं ते फिर असेंगी ओह् लास बी दिंदा ते बैनिफिट बी दिंदा फिलहाल लास देइयै बिजली दा दूआ थोह्ड़ा ध्यान कन्नै यूज करने दा लास सब तों बिजली दा ऐ बाकी होर ऐक्सपिरियंस मेरा कोई मैटर नेईं